जय झूलेलाल बेटा सुभाणे पंहिंजो दुकान ते नया नया पर्सन अचनि था आईटम त उन्हनि खे तव्हांखे सभिनि कस्टमरनि खे ॾेखारिणो आहे ऐं उन्हनि जे बारे में ॾियणी आहे कुझु नया मॉडल बि आया आहिनि त उनमें बि और हीरन में बु ऐं चांदीअ में बि तव्हां उहे सभु उन्हनि खे ॾेखारींदा हा ॿाधल बि हूंदा नॉर्मल बि हूंदा कैज्यूअल बि जेके रोजमर्रा वारियूं शयूं बि हूंदियूं हा बसि सभु आईटम जेके बि आहिनि तव्हां जेके बि कस्टमर ईंदा तव्हां उन्हनि खे बारे में ॿुधाईंदा के असां हे हे शयूं कयूं आहिनि हो तव्हांखे हिते सभु मिली सघंदो आहे इन शोप ते बसि जानकारी तव्हां कस्टमरनि खे ॾींदव तव्हां हिकु बार सभु कर्मचारी मिली करे सभु आईटम ॾिसी वठो और उन्हनि जे बारे में जानकारी जेका खपेव मूंखों वठी वठो हा जी तव्हां बिल्कुल हुननि खे सभु सभु ॾेखारींदा जेको बि उन्हनि जी जरूरत हुजे हू पाणई सभु कस्टमर्स तव्हांखे ऑडर ॾींदा हा कुझु नयूं शयूं बि आहिनि उहे बि ॾेखारिणियूं आहिनि जी जी ठीकु आहे तव्हां सभई मिली करे पाण हिक मीटिंग कंदासीं पाण में त हूअ तव्हां सभु आईटम ॾिसी वठनि जे तव्हांखे कुझु पुछिणो हुजेव त तव्हां मूंखे सभु पुछी सघंदा हा पोइ पाण में मिली करे शाम जो मीटिंग कयूं था हाली जेसिताईं कस्टमरनि खां रिस्पोंस वठो त शाम जो नएं आईटमनि जे बारे में त मीटिंग कयूं था हां जी जय झूलेलाल